ڈرائیور صاحب ہم لوگ تو ریلوے اسٹیشن چار باغ پہنچ گیے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میرے پاس تو ہاں بھائی پیسے کیش میں نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دوں تو آپ کے پاس کوئی فون پے یا گوگل پے ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کے کرایہ کے پیسے دے دوں کیوں کہ آج کل لوگ کیش میں پیسے کم ہی رکھتے ہیں اور میں بھی کیش میں پیسے رکھنا بھول ہی گیا آپ مجھے جو ہے یو پی آئی آئی ڈی یا پھر فون یا پے ٹی ایم کا اسکینر دے دیجیے تاکہ میں آپ کے پیسے دے سکوں میرے پاس آن لائن ہی ادائیگی کے لیے پیسے موجود ہیں اِس کے سوا میرے پاس پیسے نہیں ہیں